تلنگانہ کا یہی رواج ہے کہ جا جنا روٹی یعنی جوار کی روٹی اور راگی باجرہ یہ سب بہت ہی استعمال کرتے ہے اس کے اس سے بہت سارے فائدہ ہے شوگر پیشنٹس کے لیے بھی بی پی پیشنٹس کے لیے بھی جو بھی مریض ہے یہ لوگ اگر جواری کی روٹی کھائے اور راگی وغیرہ یہ سب سے بہت ہی فائدہ مند ہے اس سے ہمیں پروٹینس ملتے ہے وٹامنس ملتے ہے تو شوگر پیشنٹس کے لیے بھی یہ کھانا منع نہیں ہے اس کو ہر کوئی کھا سکتا ہے ہر ہر مریض کو ہم یہ دے سکتے ہے تو تلنگانہ میں یہ سب زیادہ پکایا جاتا ہے پیک یہاں پر بہت کلچرل کلچرل یعنی یہاں پر ہر کوئی ہر کوئی مسلمان ہندو سیکھ ہر کوئی کھاتے جواری کی روٹی ہو یا پھر راگی کی روٹی ہو ہر سروا پنڈی یعنی وہ جو بچوں کے لیے آنگن واڑی میں دیتے ہے اس کو اس سے بھی بہت سارے فائدے ہے تو اس طرح ہم یہ بول سکتے ہے کہ جواری کی روٹی یہ سب بہت فا فائدہ مند ہے ہر ہر انسان کے لیے بچے بچوں کے لیے بوڑھوں کے لیے جوان کے لیے ہر ایک کے لیے اور اس یہ کھانے سے بہت طاقت بھی ملتی ہے طاقت کے علاوہ یہ بہت ہم اس سے ہمیں ہم ہمارے جسم کو بہت سارے فائدے ہے تو میں میں یہی بات بول سکتی ہوں کہ تلنگانہ میں ہم تلنگانہ میں ہر وہ چیز اصلی میں ملتی ہے اپنے آنکھوں کے سامنے پیک پکائی جاتی ہے یہ سب